कान्हा रेस्टोरेंट से बात हो रही है मेरी जी सुरेश जी हाँ मैंने अभी न पंद्रह मिनट पहले एक खाने का आदेश दिया था जिसमें मैंने दो प्लेट दाल मखनी करी थी छः नान करी थी तो मैं यह अभी खाने का आदेश बढ़ाना चाहती हूँ है न हान जी जी मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं तो अब आप मेरे खाने का आदेश बढ़ा दीजिए जी अब आप मुझे दो प्लेट दाल मखनी की जगह चार प्लेट दाल मखनी कर दीजिए और एक प्लेट पुलाव कर दीजिए जी दो प्लेट बटर बटर पनीर कर दीजिए मटर पनीर हाँ और एक प्लेट दाल तड़का भिजवा दीजिए और छः चपातियाँ भी भिजवा दीजिएगा जी खातीपुरा पर भिजवानी है आपको यह है न हान जी ठीक है तो आप मुझे यह खाने का आदेश हान जी यह भिजवा दीजिएगा मैंने बढ़ा दिया है है न जी धन्यवाद